हमरासभके घरमे पूजा पाठसब भेलै ओहिमे खीर बनल तऽ खीर बनल तऽ ओहिमे चिन्नी दूध नारियल छोहारा किसमिस काजूसब पड़ल मसालासब पड़ल तऽ नीकसँ खीर बनल वएहमे पूजापाठ भेल पाबनि तिहारसब होइ छै ओहोमे बनल पूड़ी पिरुकिआ टिकरीसब बनल तऽ सबचीजमे तऽ चिन्निएसबके खरचा होइ छै चिन्नी रे दूध रे नारियल छोहारा किसमिस इएहसब खरचा होइ छै कतेक बहुत चीजमे होइ छै नारियल छोहारा किसमि किसमिससबके प्रयोग जेनाकि हम अहाँ हलुआ बनेबै सुज्जीके हलुआ बनेबै तऽ ओहुमे अहाँ नारियल दै सकै छी छोहारा दऽ सकै छी काजू दऽ सकै छी तऽ बढ़िआँ हलुआ बनतै खाइमे सुआद देतै खीर बनेबै पूजापाठमे या घरोमे इच्छा हेतै ओ खेतै तऽ ओहुमे अहाँ दऽ सकै छी नारियल छोहारा चिन्निएके तऽ बेसी काज सबचीजमे तऽ मिठ समानमे तऽ सबसँ ज्यादा चिन्निएके उपयोग होइ छै चिन्नी नहि रहतै तऽ खीर नीके नहि लगतै हलुआ नीके नहि लगतै खीरमे चिन्नी छोहारा नारियल किसमिससँ बनै छै जेना टिकरी बनाउ गुझिआ तऽ गुझिओमे वएह सुज्जी मैदा चिन्नी नारियल छोहारा किसमिस नहिओ पड़ल लेकिन नारियल छोहारा ईसब काजू ओसब घसिकऽ अपन देलक तऽ ओहोसब बढ़िआँ होइ छै किसमिसो पड़ल पुर मतलब पिरुकिआ बनेलक आदमी मैदाके बेलिकऽ ओहोमे मसालामे सुज्जी भुजि भुनिकऽ ओहोमे फेर सबकिछुके काटिकऽ या नहि तऽ घिसकऽ नहि तऽ चूड़न मतलब मिक्सीमे चुड़िकऽ जेना जेना इच्छा हुअए तेना बनाकऽ ओहोमे मिला दिऔ तऽ ओहो खाइमे सुआद लगै छै नीक होइ छै जेना गाजरेके हलुआ बनाबी मतलब बहुत एहन रङ्गके चीज छै जे ओहिमे पड़ि पड़ै छै चिन्नी मसालासब बहुत एहन रङ्गके चीज छै जाहिमे पड़ै छै जेनाकि अहाँ बना सकै छी सेवइके खीर बना सकै छी ओहोमे दूध चिन्नीके प्रयोग होइ छै तहन सब हलुआ बना सकै छी सबरङ्गके हलुआ होइ छै गाजरके हलुआ होइ छै सुज्जीके हलुआ मतलब बेसनके हलुआ बहुत रङ्गके हलुआ होइ छै सब हलुआमे सबरङ्गके काजू किसमिसके प्रयोग कऽ सकै छी हम अहाँ